हेल्ल' ओइ खोनायाखै फुलखुरि सनानि दामा बेसेबां

ओमफ्रायो रिंआलाय रिंनियालाय रिं सनानि दामालाय बेसेबां

ए ओमफ्रायो बेसे गोबावजों मोनगोन बानायहोबा ए ओमफ्रायो बेसेबां बेसेबां दामनि दं खुदखुरिफ्रा

ए ओमफ्रायो

नांगौमोन ओमफ्रायो ए लिंलाबआलाय बेसेबां बेसेबां औ औ नांगौमोन लिंलाबखौ हो हाबायाव ओमफ्रायो दिनै बानायहोब्ला मोनगोन ना मोना

औ माब्लाथो मोनगोन हो आंनो लिंलाबखौसो नांगौमोन औ दे दाहाय बा माला बानायनांगोन गाबोन ना दाहाय गाबोनहाय औ ओमफ्रायो फैसाखौ केश नांगौना फ'नपे

औ दे दे होनबालाय औ